हमारे जीवन में परंपरागत तरीके से कागज़ पर पेन से लिखना हमें बहुत पसंद है और कई बहुत वर्षों से ऐसी परंपरा चली आ रही है कागज़ पर पेन से लिखने के लेकिन आजकल मोबाइल लैपटॉप पर टइपिंग का ज़्यादा प्रचलन हो गया है क्योंकि हमारे सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं ऑनलाइन सारे काम फॉम फॉम सम्मिट किया जाता है ऑनलाइन एप्लिकेसन लिखा जाता है ऑनलाइन कॉलेज में सारे काम ऑनलाइन होते हैं हॉस्पिटल सभी जगह सब काम ऑनलाइन होते हैं इसलिए लेपटॉप मोबाइल पर टइपिंग का ज़्यादा प्रचलन हो गया है और इसी कारण हमारा लेखन बदल गया है पेन से लेपटॉप पेन से लेपटॉप पर आ गया है लिखते तो हम हाथ से ही हैं पेन टइपिंग भी करते हैं और लिखते भी हैं पहेले हम कागज़ पर लिखते हैं बहुत से ऑनलाइन काम ऑनलाइन काम हो जाने के कारण हमारा टाइपिंग ज़्यादा प्रचलित हो गया है मोबाइल ज़्यादा चल प्रचलित हो गया है पेन का उपयोग कम हो गया है फ़िर भी अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जैसे साइन करना है हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए हमें पेन का ही पेन की ही आवश्यकता होगी पेन से ही हम सिग्नेचर करेंगे न कि हमारा सिग्नेचर ऑनलाइन होगा टाइपिंग से होगा फ़ोन से होगा हमें पेन का ही यूज करना पड़ेगा कागज़ से लिखना पसंद अभी भी बहुत से लोग कागज़ से लिखना पसंद करते हैं इन्हें लिखित पर इग्जाम देने में अच्छा लगता है और बहुत से लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन इग्जाम देने में अच्छा लगता है टाइप करके ऑनलाइन ओ एम आर सीट पर भरकर बहुत से लोग ओम ओ एम आर सीट को पेन से भी भरना पसंद करते हैं बहुत से लोग लैपटॉप पर बैठकर ऑनलाइन भी समिट करना पसंद करते हैं दोनों ही काम सभी लोगों को सभी प्रकार से पसंद आते हैं ऑनलाइन आज कल पढ़ाई भी इस्कूल में कोचिंग में सब ऑनलाइन हो गया है अब बहुत से चीज़ों का कोर्स की तैयारी के लिए भी हम ऑनलाइन ही काम करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के समय हमारा लिखित बहुत कम हो जाता है और हमें टाइपिंग कर की आवश्यकता ज़्यादा होती है पेन छोड़कर हमें उंगलियों से टाइपिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है वही हम ऑफ़लाइन काम करते हैं तो हमें कागज़ पर लिखना पड़ता है हमें राइटिंग को भी देखना पड़ता है लिखने के लिए हमारी राइटिंग अच्छा होना चाहिए हमारी शुद्ध शुद्ध लिखावत होनी चाहिए शुद्ध शुद्ध हम उच्चारण कर पाएँ चाहे वह हिन्दी हो या इंग्लिस हो कोई भी भाषा हो हमें उच्चारण सही करके लिखना पड़ेगा ओर फ़िर अक्षर भी हमें सही करना पड़ेगा मोबाइल में लिखने के लिए हमें अक्षरों की ज़रूरत नहीं होती है हम खुद टाइप करते हैं और उसमें खुद टाइप होता है जैसा अप उसमें फ़ॉन्ट्स डाला हुआ रहता है वैसा आता है ऐसे दोनों ज़रूरी है दोनों सं दोनों ही लिखावट चलती रहेगी कोई एक ना बंद होगा न कोई एक चालू रहेगा लिखित भी हमारा परंपरागत है और वह भी आगे चलते रहेगा और ऑनलाइन काम के कारण हमारा बहुत सा काम आसान भी हो गया है हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है ऑनलाइन कम एक जगह बैठे भी हो जाता है इसलिए हमारी टेक्नोलॉजी की जो दुनिया है बहुत आगे पहुँच गई है ऑनलाइन तरीकों से बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं बहुत पर अच्छा भी परवाह होता है बहुत पर गलत भी प्रभाव होता है दोनों दोनों का अलग अलग तरीका होता है अलग अलग भूमिका होता है दोनों हम अपने हिसाब से करते हैं मोबाइल भी चलाते हैं पढ़ते भी हैं बहुत से फॉर्म के लिए हमें कॉलेज जाना पड़ता था कॉलेज में घंटों समय तक रहना पड़ता था अब ऑनलाइन का सब एक जगह बैठे हुए हो जाता है अपना सारा कागज़ जितना डेकोमेन्ट है सब दे देने के बाद सब काम ऑनलाइन हो जाता है और हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती है